मैंने जो है ड्राइवर को पूरा भुगतान पहले कर दिया था और वह हमे जहाँ जाना था उसको मैंने बताया था उसने जितना मुझसे मांगा था एजेंसी ने मुझसे जितना पैसा लिया था मैंने उसे दे दिया तब ड्राइवर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि मतलब अभी पैसा मुझसे क्यों ले रहे हो मैं एजेंसी से शिकायत करुँगी तुम्हारा मेरा मैं पैसा अभी तुम्हे कोई पर नहीं कर रही हूँ मुझे जहाँ जाना है आप वहाँ मुझे ले कर चलो क्योंकि आपने पहले ही पेमेट ले लिया है और मैंने आपको जो है जगह का नाम बताया था तो आप उसी जगह पर मुझे जाना है न कि दूसरे जगह पर तो कृपया आप मुझे मेरा जो है भुगतान वापस करें और मुझे जहाँ मुझे जाना है आप वहाँ ले जाए नहीं तो मैं एजेंसी को शिकायत करुँगी कि ड्राइवर मुझसे फालतू का पैसा मांग रहा है क्योंकि मैंने पहले ही पे कर दिया था और मैंने बात भी कर लिया था कि मुझे इस तारीख को यहाँ जाना है और आप इसपे बहस न करके मुझे ले जाए नहीं तो मैं शिकायत करुँगी और ऊपर तक जाऊँगी जहाँ मुझे शिकायत करना होगा आप अपना फैसला कैसे चेंज कर सकते है मुझे जाना है तो जाना है बस